जेल्लै असें कोई कै कैब बुक कराई ते असें कुदै जाना होग फ्ही असें ओह्दे बारै च ऐक्शन ते लैना गै पौना लोकेशन बी मैंशन करनी पौनी असें गूगल उप्पर फ्ही इंक्वारी बी करनी पौनी कुसै गी ते सनाना पौना कि अस भाई कुदै जा दे न कि कियां जाना असें केह् करना अगर अस उत्थें अस केह्ड़े कुदै दुई जगह् जा न असे उत्थें आटो मिलग जां नेईं मिलग उस ऐरिये बिच्च असेंगी गड्डी बगैरा कोई अवेलेवल होग जा नेईं होग ओह्दे बारे च असें मतलब एह् चीज़ पुच्छनी ऐ फ्ही एह् बी सनाना कि असें हां फलानी जगह् उप्पर जाना फलाने ते अस कियां पुज्जगे केह्ड़े स्टेट बिच्च ओह् जगह् ऐ कि'यां अस पुज्जना उत्थें ओह्दे बारे च मतलब असें एह् गल्ल असें पुच्छनियां न